हमारे क्षेत्र में परिवहन साधनों के सुधार में कई प्रकार की चीजें करनी चाहिए जैसे कि परिवहन जैसे की बसे ट्रेनें हैं उसका भाड़ा कम करना चाहिए जिससे कि हमारे क्षेत्र के ग्रामीण वाले व्यक्तियों को ज़्यादा आने जाने में परेशानी ना हो हमारे क्षेत्र के रोड भी बहुत खराब है रोड भी अच्छे से बनवाना चाहिए क्योंकि उन्हें अच्छे से जाना पड़े क्योंकि रोड बेकार रहेगा तो गाड़ी उछलती है जिससे उनके कमर में चोट लगने की दिक्कत प्रदान होती है और ट्रेन में ट्रेन का भाड़ा कम है लेकिन उसमें भी भीड़ ज़्यादा हो जाता है ट्रेन हमारे को टाइम से नहीं पहुँच पाती इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है और कहीं कहीं ट्रेन में इतना भीड़ हो जाता है कि आदमी को बहुत तकलीफ होती है हमें परिवहन ट्रेन हमें बसों और ट्रेनों में बहुत ही ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है